हैल्लो हैल्लो हैल्लो

हां जी बोलो बोलो बक्खरा बक्खरी बक्खरी वेरायटियां न ते जिन्ना तुस मैंह्गा लैगे मैंह्गा थ्होई जाना ते सस्ता बी थ्होई जाना मैंह्गा होना मैेह्गा तुसेंगी दस्स ज्हार तगर मिली जाह्ग पंदरां तक बीह् तक जिन्ना तुसें लैना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक